मां जॾहिं स्कूल में पढ़ंदी हुयमि त मां हेंडमेड कार्ड्स जाम ठाहींदी हुयमि पंहिंजी साहेड़ियुनि लाइ हुननि जा जॾी बि बर्थ डे ईंदा हुआ त असां हेंडमेड कार्ड्स ॾियण ई पसंदि कंदा हुआसीं छो त हुन ज़माने में कार्ड मिलंदा हुआ पर जाम महांगा घणा ई महांगा हुआ ऐं असां खे स्कूल में क्राफ्ट में सिखारियो बि वेंदो हुयो त मां घणे ई टाइम पंहिंजा कार्ड्स ठाहींदी हुयमि हुन खां पोइ बि कॉलेज लाइफ में बि आदत हुई त मां हेंडमेड कार्ड ठाहींदी हुयसि ऐं जाम ॿियूं सारियूं गिफ्टयूं बि असां हथनि सां ठाहे दोस्तनि खे ऐं साहेड़ियूं खे ॾींदा हुयासीं जंहिं में असांखे ईअं लॻंदो हुयो की असी ॿाहिरां अॻरि वठंदा जीअं त फ़्लावर वेस्ट हूंदो आहे जंहिंमें गुलदस्तो चइबो आहे हुनखे सिंधीअ में जंहिंमें असां गुल रखि सघंदा आहियूं हाल में सेन्टर टेबल ते या डाइनिंग टेबल त उहो पहिरों मां ठाहियो आहे हुनते पेंटिंग बि कई हुई ईअं लॻंदो आहे की जॾहिं असां काई बि शइ हथ सां ठाहे कंहिं खे गिफ्ट तोर ॾींदा आहियूं त हुनसां जाम सारा फिलिंग्स ऐं एमोशन्स जुड़ियल हूंदा आहिनि त हुन ठाहिण जो मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो आहे जंहिं जेको मज़ो असांखे ॿाहिरां शइ वठी ॾियण में न ईंदो आहे